हैलो नमस्ते अंजी बोल्लो अच्छा अच्छा आं जी कोई निं आई जाओ तुस बस अगले म्हीनै दी चौदां तरीक कोला स्टार्ट होई जानियां ते इद्धर ते इद्धर मोड़ उप्पर आई जायो इंया इत्थें थोह्ड़ा जेहा सिखाई देआ करगी सबेरै दस्स बजे कोला स्टार्ट ऐ होर इक्क बजे खत्म होई जाना कोई म्हीना इक्क जदूं थुआढ़ी फंक्शन होगी ते में थुहानू पूरा त्यार करी देगी अदूं तक्क